हेलो हाँ जी जी हाँ भैया आपका रेस्टोरेंट आज खुला है हाँ हाँ आज दशहरा है न इसलिए अच्छा खुला है जी जी हाँ भैया मुझे एक आदेश देना था भोजन के लिए जी हाँ हाँ क्या आप तुलसी नगर में भेज सकते हैं हाँ हाँ मेरे आदेश को आप घर पर पहुँचा सकते हैं अच्छा पहुँचा देंगे न जी जी जी हाँ मुझे मुझे छोले पूड़ी करना था और खीर हाँ हाँ और चावल जी जी हाँ हाँ हाँ तुलसी नगर में है हाँ तुलसी नगर में छः बट्टा चार मेरा घर नम्बर है हाँ हाँ आप वहीं पर भिजवा दीजिएगा जी हाँ भुगतान में आप हाँ जी आप भेज देंगे तो मैं तुरंत ही भुगतान कर दूँगा जी जी जी कितना हुआ जी हाँ हाँ वन थाउजंड जी मैं कर दूँगा हाँ आप भेजवा दीजिए मैं इंतजार कर रहा हूँ ठीक ठीक हाँ हाँ ठीक है